बिजली ॾाढी ख़तरनाक शइ हूंदी आहे जेकी हिकु प्राणी जी जान बि खणी थी सघे अगरि पाण खे रॿड़ जी चम्पल कोन पातल आहे पंहिंजो बदन आलो आहे ऐं अगरि पाण स्विच बोर्ड या बिजली जे तारुनि खे हथ था लाहियूं

हाणे इन्स इन्हनि सभिनी खां बचणु खपे पाण खे रॿड़ जो चम्पल जो इस्तेमालु करणु खपे अगरि जीअं पाण स्विच बोर्ड या बिजली के तार ते हथ था लाहियूं त पाण खे सोचण खपे पंहिंजो बदन सुको हुजे ऐं हथ पेर सभु सुका हुजनि चम्पल पाती हुजे हीउ सभु रस्ता आहिनि बिजली जे शॉक सां बचण जे लाइ हाणे बिजली जा शॉक कीअं लॻंदा आहिनि जॾहिं पाण कपिड़ा प्रेस था कयूं त पाण खे ध्यानु रखिणो हुजे की पाण तार खे वधीक न खिचूं स्विच बोर्ड खे वधीक हथ न लाहियूं कपिड़ा प्रेस कंदा टाइम जब प्रेस जी जो टेम्प्रेचर आहे उन खे पाण मोड्रेड रखूं ताकी झटिका न लॻनि ऐं बाहि न ॿरे